हमरा गाछीमे बहुत सारा पक्षी सब आबैए ओकरा बहुत सारा पक्षी सब आबैए ओकरा पानि दाना दए छियै पानि दए छियै आ अथी भोर देलहुँ दुपहर देलहुँ साँझ देलहुँ फेर दोसर दिन आएल ओहो दिन देलहुँ फेर जेना भए गेल कबूतर कबूतर कौआ मैना हन्स आएल बत्तक आएल डोकहर आएल बाज आएल ओएह सब आएल तऽ फेर ओकरा पानी तानी देलहुँ दोपहर देलहुँ साँझ देलहुँ लेकिन देखैमे बड़ा मस्त लागैए आकर्षित यऽ मन अथी भए जाइत छै देखैमे बढ़िआँ रहैए इएह कारण पानि देलहुँ ओकरा पानि देलहुँ खाना ताना देलहुँ दाना छै छिटलहुँ ई सब फेर गाछीमे रोज आएल गेल फेर अपन ओएह सब दिन देलहुँ लेकिन बढ़िआँ देखैमे तऽ बड़ा बढ़िआँ लागैए मन लागैए ओतऽ रहएमे पक्षी सब आबै जाइत यऽ ओहि कारण आओर अहाँकेँ आएल गेल बढ़िआँ रहल आओर दोसर पक्षी सब कौआ मैना भए गेल पक्षी बत्तक भए गेल तोता भए गेल हंस भए गेल कबूत्तर भए गेल ई सब आएल जाएल बढ़िआँ लागैए लेकिन देखैमे बड़ा सुन्दर आनन्द आबैए